हेलो हेलो जय झूलेलाल

हेलो किराना शॉप सां ॻाल्हायो था तव्हां छा ऐं छा ए सुठो म म मुंहिंजो हेयर फाल ठी ठीकु करे सकंदो आहे अफ़ोर्डेबल सल्फ़ेट फ़्री शैंपू आहे छा जो मुंहिंजो हेयर फ़ॉल ठीकु करे सकंदो आहे कहिड़ो कहिड़ो आहे ब्रांड्स त बतायो ॿियो ॿुधायो अघि घणो आहे

अच्छा अच्छा हिक मेघदूत तव्हां स साइड करे रखंदव मूंखे मां हाणे वठई थी अचनि वारी आहे थोरी देरि में हा सुठा चांवर आहिनि पुलाव जे लाइ बिरयानी जे लाइ अच्छा हो हो पैकेट वारा साइड करे छ हिक किलो पैकेट वारो बि साइड करे छॾंदो सठ रुपए सठ रुपए वारो साइड करे रखदो और अरे हिक सुठो साबुण बि साइड कयो सुठो साबुण हो डव डव हा डव डव डव आहे हा डव साइड करे छॾियो ॿियो त परफ़्यूम आहे सुठो ग ग गर्ल्स जे हिसाब से गर्ल्स जे हिसाब से हा हो तव्हां साइड करे रख रख रख रखो मां अचईं थी मां ॾिसी वठंदमि खंड आहे चीनी ची खंड आहे सल्फ़र लेस खंड सफ़ल सल्फ़र लेस खंड खंड सुठी हा हू बि साइड करे रखो हा कप कपिड़े धोएण वारा साबुण आहे लिक्विड डिटरजेंट कौन कहिड़ो कहिड़ो आहे ब्रेंड अच्छा अच्छा हा हो बि साइड करे रखिजो मां अचांवती त जय झूलेलाल ओके